हमरा ग्रामीण क्षेत्रमे अनेक प्रकारके अलग अलग प्रकारके सँस्कृतिके लोक रहै छै जइसे सोनार ब्राह्मण भूमिहार कहार आओर कइ धरमके भी लोक रहै छै जइसे हिन्दू मुसलिम क्रिश्चिअन अनेक प्रकारके लोक रहै छै सब अपना अपना पर्व त्योहारमे अनेक अनेक प्रकारके काम करै छै अपना अपना अनेक पर्व त्योहारके अनेक तरीकासँ मनबै छै जइसे हिन्दू लोगनके हो गेलै दुर्गापूजा दिवाली छठ ईसब बहुत धूमधामसँ उल्लासके साथ मनबै छै एहे मुसलिमके हो गेलै ईद मोहर्रम बकरीद ओसब भी अनेक प्रकारके त्योहार अपना तरीकासँ मनबै छै हँ वही क्रिश्चिअन सब भी हो गेलै हुनका हइ क्रिसमस डे हुनकर एके पबनी अबै छै क्रिसमस डे ओभी धूमधामसँ मनाबै छै हँ कभी कभी हमसब एकसाथ बैठै छिए तऽ सबकोइ अपने अपने पर्व त्योहारके लिए एक दोसरासँ चर्चा करै छिए हमलोक अपन दुर्गापूजामे बहुत उल्लासके साथ मनाबै छी उसमे हम हिन्दू मुसलिम सब एकसाथ मिलके ओ पर्वके मनाबै छी जब हिन्दू धरमके छठ पूजा होइ छै उहाँपर भी मुसलिम लोक अपन प्रसाद लेबे अएलन घूमै अएलन ओहि मुसलिम सबके भी जब ईद होइ छै तऽ हिन्दू लोक भी गेल अपन गेलन घूमै फिरे एक दोसरेके घर गेलक ईद मनैलन आओर अनेक प्रकारके त्योहार होइ छै जेसब धूमधामसँ एकसाथ मनाबै छै